हैलो हैलो हम हम सीतामढ़ीसँ बोलै छी हमराके घूमय जाइके हइ यहाँसँ नेपाल अहाँ जा सकै छी तऽ तऽ कब फ्री छियै कबके हम प्लान करू प्लान तऽ हमरा कलेके हबे ओ तऽ चल जायब ओ तऽ वहाँपर गेलाके बाद हो जतै हँ चलू ने तऽ कएगो सीट हबे तऽ चारि पाँच आदमी तऽ ठीक हइ कितनामे पहुँचा देबै हँ तऽ ओ रिस्क हम लऽ लै छी अहाँ केतनामे घुमा कऽ उधरसँ वापस भी लेले आएब हमरा दस दिन घूमयके हए हमरा तऽ घूमयके जनकपुर घूमयके हबे ओकराबाद पशुपति मन्दिर घूमयके हए आसपास जे मन्दिरमे भी सभतरि घूमि ऊमके तब आबयके हए दस दिनमे तऽ कतेकमे तऽ लऽ जेबै पाँच हजारमे लऽ जेबै बहुते लगैए हबे कम करी नऽ तैयो बहुते नऽ हइ कम करू किछु कम करियौ हम तऽ दू हजार देब केना बात करै छी दू हजारमे जाइ छै ने चलि जाइ छै ए ओ बहुते न हो गेलै तऽ कतेकमे पहुँचेबै हम पाँच हजार नहि देब कतेक नओ हजार बहुते हबे आओरो कम करू चारि हजार देब ठीक हइ तऽ ठीक